आं नमस्कार पंच राजेश बाब अरे आज आतां दोन चार दीस जाले मरे नळाक उदकच येना कितें जालां ना आं विचार सांगतले म्हळ्यार आज चार हय चार दीस जालें उदक येना हांव फोन केल्यार ते फोनी बी ते ऑफिसांत कोण घेना मरे हय हय हां हां हय आमगे आतां सगळ्या वत उदकाच सोर्स आसा पूण आमगेले आमी आतां बायचें उदक ओडून काडपा जाता आमी नळा उदकूच खाता न्ही सद्याक हय हय हय हय दोन दीस खंयचे रे चार दीस जाले चार दीस जाले चार दीस जाले हय ते पय कोण पय म्हाका आयकल्ले हांवेन लायन कितें फुटला खंय हांगां बस स्टाॅपाचेर हय अशें म्हण आयकल्लें हांवे होय आमकां आमच्यान जाता रे वयर वचपाक बीन आमी सिनियर सिटीजन न्ही चलपाक बिलपाक खंय जाता मागीर मातशी म्हळ्यार पय मरे बाबा तेंका विचारून कितें जात् तें हय तें ऑफिसां ऑफिसां येंच करनात फोनूत उखलना घेयना मरे उखलूच ना मरे ते फोन ते जेई कोण आसा तेका फोन केल्लो तो फोनू उखलना हय हय हय संतोश सराक केल्लो तो उखलना फोन आनी मात्शें पळय आं पळय मात्शें पळय आं बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें